میں دلّی کا رہنے والا ہوں اور میں نے اپنی پڑھائی سرکاری اسکول میں کری ہے جو بارہویں تک کری ہے بارہویں کے بعد میرے کو پڑھنے میں کافی تکلیف ہوئی جس کا کارن یہ بھی ہے کہ میرے گھر کی ماضی اور مالی حالت اچھی نہیں تھی جس کے کارن میں آگے پڑھ نہیں پایا تو مجھے اپنی جاب لگانی پڑی پھر جاب کے ساتھ ساتھ مجھے ایک کچھ کورس بھی کرنا پڑا جس کو میں آگے اپنی زندگی میں یوز کر سکوں کچھ اچھے مقام پر پہنچ سکوں اُس میں کورس کرنے کے بعد میں نے جاب سرچ کری اور اُس اچھے مقام پر پہنچ پایا